ہاں میں نے پرندوں کو دیکھتے ہوئے کئی مرتبہ فوٹوگرافی کی کوشش کی ہے کیوں کہ مجھے پرندے خاص طور پر کبوتر کوا مینا طوطا ابابیل اور بطخ مور ان سبھی کو دیکھ کر کے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے اور ان کو اس فوٹوگراف پر اتارنے کا شوق ہوتا ہے اور اسی شوق کی وجہ سے میں نے کئی مرتبہ فوٹوگرافی کرنے کی کوشش کی ہے اور اس میں کامیابی بھی حاصل کی ہے اس فوٹوگرافی میں چڑیوں کو اڑتے ہوئے ان کے پنکھوں ان کی مختلف طرح کے رنگوں اور ان کی ہر پھڑپھڑاہٹ کو اس کیمرے میں قید کرنے کی بخوبی بہت ہی بہترین کوشش کی ہے جس کے نتیجے میں مجھے بہت ہی بہترین فوٹوگرافس پرندوں کے حاصل ہوئے ہیں